بہت سارے چھوٹے کاروبار ایسے ہیں جن سے میں اچھی طرح واقف ہوں جیسے کہ ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان کھول کر لوگوں کو گھر کے راشن کا سامان وغیرہ دینا اور اسی طرح ٹھیلوں پر لوگ پھل یا سبزی وغیرہ بیچا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بازاروں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر کپڑوں کی ٹھیلی لگا کر اپنا روزی روٹی کا کام کرتے ہیں دراصل ان کا اصل مقصد ان کی زندگی کو آسانی سے چلانا اور ان کے بال بچوں کی صحیح کفالت ہو جائے یہی سارے دلچسپ حقائق ہوتے ہیں جن ان کی زندگی کا حصہ ہے